हॅं कहाँ सँ बोलै हम समस्तीपुरसँ बोलै छियै हमरा इहाँ परब होइ छै छैठ परब होइ छै दुर्गापूजा होइ छै रक्षाबन्धन होइ छै बैशखा पबनी होइ छै हँ छैठ परब मऽ सूप किनल जाइ छै फल फलिहार किनल जाइ छै बरती सभ

हूँ हॅं हॅं हमरो एनाही होइ छै हमरो सभ बाल बच्चाके कपड़ा किनलहुॅं जगेलहुॅं जगरना होएल तब दुर्गापूजा दखै लए जाइ छै मेला ठेला होल किनलक बेचलक लेलक अपन खिलौना तिलौना बाल बुतरूक होलीमे अपन रङ्ग बिरङ्गके रङ्ग अनहो फुचकारी अनहो कपड़ा अनहो बच्चा कऽ हॅं हॅं बैशखो पाबनि छठो पाबनि ओकरोमे सूप किनलहुॅं फल फलहार किनलहुॅं अङ्गनामे हाथ उठै छै ओहिमे खद्धा नहि खुनल जाइ छै हॅं हॅं ई अङ्गनो अभी रामनवमीक समय छै ध्वजा फहरेतै पूजा पड़तै हूँ हमरा इहाँ दुर्गापूजा होइ छै चैती दुर्गा होइ छथिन बैठै छथिन मेला लगै छै हॅं हॅं रामरनवमी होइ छै जेना होइ छै ओहि पाबनि शमे ओनाही पहिले कलसा बैठतै हॅं हॅं एनाही हमरो भी रहै छै हूँ रक्षाबन्धनमे ननैद आर आबै छथिन हमरो मोन होल तऽ गेलहुॅं नहिरा नहियो गेलहुॅं ननैद आबै छथिन तब नहि गेलहुॅं नहि ननैद आबै छथिन तऽ चलि गेलहुॅं हॅं हॅं तब रहला सएह ने होइ छै हमर जतै ने दूरे पड़ै छै की जइतियै हॅं हॅं